आतां आमच्या सरकारान नवीन शैक्षणीक धोरण तेजी सुरवात केल्ली आसा ताजो फायदो खरोच बरो आसा कारण भुरग्यांक फुडें आपल्याक कोण जावपाक जाय किदें जावपाक जाय हेजी काय घेवपाची गरज ना हे नवीन शैक्षणीक धोरणांतल्यान तांकां वेगळे वेगळे विशये दिल्ले आसात आनी ते पद्दतीन तांकां शिकयल्ले आसात सगळ्याचो अनुभव तांकां हे नवीन शैक्षणीक धोरण आसा तितूंतल्यान मेळटात आनी खास करून जी आमची माणकुली ल्हान भुरगीं आसा तांकां सरकारान विद्या प्रवेश म्हणून दवरला पयलीच्या भुरग्यांक येत्ता पयलीच्या तर तेतून तांकां बरोवपाक कांय दिवप ना फक्त खेळ उपक्रम घेवन घेवन शिकोवप तेतून तांची शिक्षणाची उदरगत जाता शिक्षण शिकपाची आवड तांच्या निर्माण जाता आनी भुरग्यांक ज्यो शिक्षणाची आवड निर्माण जाता ती स्वता पयली बी आसा आमी ते बरे आसा तशेंच म्हण जी गांवान लोक आसा पयलींचे लोक गांवान आशिल्लो ते भुरगीं शिकनाशिल्ली कारण म्हळ्यार तांकां पुस्तकां घेवपा तिकेटीक म्हणा पयशे नासताले गाडी नासताली आतां सरकारान सगळे शाळांनी स्कुलांनी बसी दवरलेले आसात तशेंच शाळांनी स्कुलांनी मध्यान आहार म्हणजे टिफीन येतात भुरग्यां खातीर तांकां टिफीन मेळटा मागीर स्कुलांतल्यान कपडे मेळटा मागीर बूक बुकां सगळे सरकार तांकां बूक फुकट दिता तशेंच येवपा वचपाक बसी दवरलेली आहा सो सरकारान हे आनी तांकां जी भुरगीं खरेंच गरीब आसा सरकार तांकां पयश्याच्या बाबतींतल्यान बी मदत करता वेगळ्यो वेगळ्यो तांकां स्किमी दवरलेली आसा सो सरकारान हे खरेंत उपाय करून गांवच्या भुरग्यांक शिकपाक एक फुडाकार दिल्लो आसा आनी भुरगीं आतां गांवची गांवाच्या वाठारांतली भुरगीं चडशीं आतां शिकपाक बी लागल्या तर हेत म्हजे हाचेर मत आसा